हैलो अंजी अंजी आं अच्छा अंजी सनाओ अच्छा इक्क मिंट इंया गै रक्खो ते अं'ऊ दिक्खनी आं दिक्खना एह् दिक्खी ओड़ेआ भैन जी एह् ऑटो च कोई पर्स निं ऐ एह् सारा दिक्खी ओड़ेआ में थल्लै उप्पर इंया मड़ो में इत्थें सारे दिक्खी ओड़ेआ ऑटो च छ सीटै दे थल्लै अग्गें पिच्छें सारे दिक्खी ओड़ेआ मेरे ऑटो चा उतरियै तुस कुदै होर गेइयां हियां अच्छा आ